गायन ही अशी गोश्ठ आसा जी सगळ्यांकूच येता ल्हानपणासून म्हाका सुद्दां येता म्हाका सुद्दां आवड आशिल्ली गावपाची आनी सोंग्स आयकुपाची ल्हानपणासनूच हांव इतलीं सोंग्स आयकतालों की तीं कोंकणी आसूं हिंदी आसूं मराठी आसूं आनी इंग्लीश आसूं सगळे तरेचें सगळे भाशेंत हांव गाणें आयकतालों गाणें ही अशी एक आवड आसा की कोणाकूय आपले हातूंत ओडून घेता तुजो मन हल्कें करता तुजें टॅन्शन आसा जाल्यार तें हल्कें करता गाणें आयकलें की तुमी एक दुसरे हातूंत पावता आतां कोणाक टॅन्शन आसा तो आपलो बसलो की एक गाणें आयकलो काय ताका बरें दिसता कोणा मोग जालो तो आपलें सोंग लायता आनी आपलें मोगा बद्दल हें करता कोणाक फुडें सरपाक जाय यश हासील करूंक जाय जाल्यार तूं गाणें आयकता आनी तें जें गाणें आयकून तो आपली हें वाडय एनर्जी क्रिएट करता गाणें हें अशें एक आसा की धाकटो व्हडलो जाणटो कोणूय आयकूंक शकता खूब तरेचे गाण्याचें हें आसा तूं आरती आयकुपाक शकता तूंं मोगाचें सोंग्स आयकूंक शकता तूं धर्मा बद्दल तूं आनी कसलेंय आपल्या रिलिजन आपल्या लॅंग्वेजीन आयकूंक शकता गाणें म्हाका इतलें लायक की हांव तें दीस रात आयकतां खंयसर आसूं गाणें आयकपाचो एक ठरावीक वेळ नासता तो तूं खंयसरू आयकुपाक शकता सकाळचें आयकुपाक शकता तूं बसींत आयकुपाक शकता तूं खंयसर शॉपिंगाक गेलो आयकोंक शकता तूं खंयसर बसलो जाल्यार आयकुपाक शकता तूं कामाचेर आयकुपाक शकता खंयसरूय आयकून आपलें मन हल्को करूंक शकता

गाण्याक इतलो पिसो आशिल्लो की हांव म्हाका ती आवड आसां एक गायक जावपाचो आपल्या गायक जावन आपल्या मम्मा पप्पाचें आपल्या गांवांचें नांव वयर काडपाचें गायक जावन म्हाका खुबशीं सोंग्सां काडपाचीं आसात तीं हिंदीनूय काडपाचीं आसा तीं कोंकणींत तीं मराठींत तीं इंग्लिशींंत काडपाचीं आसात

पयलींच्यान शिकपाक स्टार्ट केल्लें आसा ल्हानपणा पासून हांव गायकाच्या क्लासीक वतालों म्हाका थंयसर कशें गावपाचें कशें बरोवपाचें हें म्हाका शिकयताले म्हाका घरा कितल्या वोगोत हांव प्रॅक्टीस करतालों गायकाची ती म्हाका टायम टॅबल म्हजो आसलो म्हजो आवाज म्हजो गळो कसो दवरपाचो कसो सॉफ्ट दवरपाचो तें म्हजें हें आशिल्लें हांव म्हज्या गुरुजी कडेन गायकाचे सगळे शिकतालों एक तर भुरग्यां कडल्यान हांव शिकलां की तें कशें करपाचें आयच्या काळांत हांव हें आयच्या काळांत कशें आसता की आमी हें आतां टी वीचेर सोंग्सा आयकून शिकतात ना जाल्यार आमी यूट्यूबाचेर शिकतात ना जाल्यार आमी स्पोटिफायफाचेर तें गाणें लिरिक्स वाचून शिकतात चडशे आतां भुरगे यूट्यूबाचेर शिकतात की कशे बाबा गाणे बरोवंक जाय कशे सोंग्सा म्हणूंक जाय कशें करूंक जाय आनी तातूंतच ते वयर सरतात हांवूय तसोच करता यूट्यूबाचेर शिकता कशें म्हणूंक जाय कशें करूंक जाय खंयच्या हातूंत वचून गाण्याचे हातूंत हांव वयर सरतलों सगळें अवेलेबल आसता तें हाचेर फक्त एक की तूं प्रॅक्टीस करूंक जाय तूं ट्राय करूंक जाय की आपूण बाबा हातूंत कितें करतलो गाणें अशें आसा की आयकल्याकूच सुद्दा तुज्या मनाक बरें दिसता तुजें टॅन्शन तुजें कितें अडचण आसा ती सगळी दूर जाता लायक तूं आतां टॅन्शनान आसा तूं देवाचें गाणें आयकतलो देवाची आरती आयकतलो तुजो टॅन्शन वतलें तुजो भंय वतलो तूं बाबा मोगान आसा जाल्यार तूं बाबा मोगाचीं गाणीं आयकतलो मोगाचीं गाणीं आयकोन तूं बरें फील करतलो तुका बाबा आपल्या करियरांत कितें करूंक जाय तुका आपूण बाबा वयर सरलेलो जाय तर तूं ताचें गाणें आयकतलो आनी तातूंत तुका इतलो हें गावतलो की तूं बाबा तें ट्राय करपाक वतलोच केन्नाच फाटी सरचो ना गाणें सगळे कडेन आसा तें झाडाच्या आवाजांत आसा तें पक्षीच्या आवाजांत आसा तें पानाच्या आवाजांत आसा तें तुका कामगाराच्या काम करतात त्या आवाजांत आसा सगळ्या कडेन म्युजीक आसा म्युझीक हें आमच्या लायफाचो पार्ट आनी आमी तातूंतल्यान केन्नाच पयस जावूंक शकचे नात कशे ना कशे कशे तरी म्युजीक हें आमच्या तोंडा कडेन येतलेंच तें म्युजीक तूं प्रोफेशनल आसूं ना तूं अनप्रोफेशनल आसूं सगळ्यांक गाणें म्हणपाक येताच तें ल्हानपणा सावनूच येता रडटा ताजेरूच तें व्हडलेपणांत तूं सोंग म्हणटा ताच्या हातूंत सोंग सोंग्सा हें लोकांक इतलें इम्पोर्टन्स फील दिता की बाबा तितूंतल्यान ते कोणाकूय आपले हातूंत हें करपाक शकता आनी मैन थींग आमचें लोक आसा ते

इतलो वेल्यू दितात की बाबा तुमी बरे गाणे म्हणटात ते गाण्यांतसून बाबा ते बरे फील करतात ते तुमकां वेल्यू दितात आनी तशेंच हें दवरून हांव ह्या गायकाचे हातूंत फुडें सरिल्लों आसा आनी हांव गायक जातलों आनी हांव बरीं बरीं सोंग्सां बरी बरी म्युजीक दितलों आनी लोकांक तें बरे फील करून दितलों